हाँ बोलिए हाँ हाँ सीन हम सिलाई करते हैं आपको कौन डिजाइन बनवाना है वो डिजाइन दीजिएगा वैसा बताइएगा हम लोग सिलाई करते हैं डिजाइन बनाते हैं साड़ी में सिलाई करते हैं तनिक डिजाइन डिजाइन के ब्लाउज बनाते हैं जैसा डिजाइन आपका पसंद होगा वैसा वैसा डिजाइन बनाते हैं जैसा कहिएगा ओडर दीजिएगा वैसा वैसा डिजाइन बनाकर देंगे उतना मजदूरी लेते हैं वैसा वैसा डिजाइन बनाकर देते हैं सभी को मने हम लोग सभी सिलाई करते हैं सब कुछ डिजाइन बनाते हैं

जैसा डिजाइन बनवाना है उतना पैसा लगता है ठीक है सारी के डिजाइन का अलग पैसा है पेटीकोट का डिजाइन का अलग पैसा है ब्लाउज का डिजाइन का अलग पैसा है कुछ का अलग डिजाइन का अलग पैसा है तो अलग अलग ऐसे रेट है जो चीज बनवाना है ओ चीज ऑडर दीजिएगा ओ चीज बन जाएगा हम बना देंगे जैसा जैसा सिलवाना है न जो जो करवाना है हम बना देंगे उतना लेंगे रेट सभी को बना देंगे हम सब बनाते हैं ब्लाउज बनाते हैं साड़ी बनाते हैं या तो सूट बनाते है कुछ बनाते हैं सभी कुछ को लहँगा भी बनाते

बन जाएगा बन जाएगा एक लहँगा पर एक हजार रुपिया रेट है बन जाएगा जितना बनवाइएगा उतना हम बना देंगे जैसा डिजाइन के बोलिएगा वैसा हम बनाएँगे फिर बताइएगा फिर ठीक है लाइएगा तो फिर बताइएगा आइएगा हम बताएँ बना देंगे